दानि मानसिफ्राथ' बहा जि दाबावनो हाथाय बाजारावनो बायबानो मोनखायो सम गैला दानि मानसिफ्रा जि जोम दानो रावबो दाला साल गान्दोआनो गोमा लांजोबबाय जगारानो गैला बायबानो मोनो नालाय अलसिया जाजोबबाय आरो गथ' गथाइ लेखा फरायनाय मानाय दोनलांलाय दोनबोलाय जायो सासे मानसि नांखाथारगौ जायो गथ' दोनलांनाय दोनबोनायावनो अलसिया जेबो दाला जिखौनो रावबो बे जि दायैखायनो साल दान्दैबो गैला साल खुन्थाबो गैला गनसि गनसाबो जेबबो गैला जगारानो गोमाबाय आरो बायबानो मोनो नालाय माबायदि नांगौ खाथियावनो बासि बासि बायनानै मोनखाथारो जोमग्रा नांगौना दख'ना नांगौना माबायदि रोखोम नांगौ दाम खमनि नांगौना दाम गोसानि नांगौ बायबानो मोनो बेनिखायनो दाना दाला जिखौनो दायोदां सोरबा सोरबा अबेबा अबेबा जायगायाव जोंनि गामियाव हले दाला रावबो माइ गायनाय समाव माइ गायो दैज्लां समाव माइ गायो खोथिया फुयो बेफोरबायदि मावहोनाय जायो आरो जेब्ला आरो माब्लाबा माब्लाबा हाजिरा खालामनानैबा मावो मा खामानि मोनो मावला बायनानै बेनो गाननाय जोमनाय बायनानै गानो जोमो गाव गाबागाव जेरै हायो एरै मावनानै जायो आरो मालाय दायो बै दाग्राफ्रा दायो फानो दायो फानो मालाय दा जोंनि गामियाव बिदि बायदि जि दाग्रा फानग्रायानो गैया दायो बायनानैसो गानो बायनानैसो गासैबो बायजोबनानैसो गानो जोमो बेलेगफ्रावलाय मालाय दायो लुयो अब्लाबो जोंनि गामियाव गैला बेफोरबायदिया बाजोबबाय मालाय मोजांनि सायाव मोजांसो लुगैजोबबाय थायो ओय क'क्राजारफ्राव मालाय दानानै फानोखोमा आरो दानानै फानहरो बायस'नानै लायो बेफारिफ्रा बबा बबावबा लायो बायनानै फानो मालाय बेफोरबायदि जायहा गुदि रोंगौ बेहा जाय जेरावबो एरै मावनानै जायो आरो जेरैखि गोसो गावनि देहानि थाखाय मावनानै खामायनांगौखौबो मालाय गावबागाव आनदास थाखायोना जाय जेरै हायो एरै मावजायो मालाय दानि मानसिफ्रा

दानिया गोमालांबायथ'रो मा होनबावनो मालायबा मा मा खाजायो मा गानगोन मा जोमगोन गाव गाबागावसो मिनथिसिगोन बेखौ दानिया गोमालांबायथ' गोमानाय नङा दानिया मालाय दाग्राफ्रा दायो दायो फानो दायो फानो जायहा दानो बाबाय बेहा बायनानै गानो बिदि जायो आरो आंहालाय आरो गोदो दायोमोन दायो आरो बहा जगार गैला फगार गैला बेफोरबायदि गारबाय आंहा आंहा हौवाजों रायजो मोनजायाखैबा फिसा उन्दै उन्दैयावनो गोमादोंबा हौवा गोनांबालाय आंहा दायोमोन लुयोमोन बायना होफैयोमोन खुन्दुं साल दान्दै बायना हैयोमोन गनसि गनसा सैना हैयोमोन हौवायानो गैलाबा आंहा माजों दाबावनो माजों लुबावनो आंलाय खथ' गोसोखाङोमोन आं मालायफोर दानाय लुनाय साल खुन्थायाव गसंनानैबाबो थायोमोन आं आंहाबो हौवा दंबा बेबायदिनो खुन्दुं बायदिसिना होनानै बायना होगौमोन आंबो बिदिनो आग'र आखाइ दागौमोन लुगौमोन बिबायदि सानोमोन आं आरो मालाय हौवाफोरखौ फिसाफोरखौ लानानै बेरायनाय नुब्ला बेराद गोसोखाङोमोन आं दासिमबो आं गोसखांबावोसो बावा बेराद अनसुलामोनना आंना हौवाया जुमायबो लोङामोन मोजां मावनाय दांनाय सायसथारमोन आरो आं दाबो बावाखै आंनि हौवाखौ दासिमबो आं गोसोखांबाय थाथारो फिसाफोर देलायनानै बिहामजो मोनलायलायबाबो गोसोखांबाय थाथारो आं दाबो आरो जोंहा बिबाजै दं बै दरला फारायाव बेराद अनखायो आरो आंखौ नुबानो गाबखायो आरो बियो बिबोनांफ्राबो जा बुरजा आदजन बिदा फंबाइ जोंहा हौवानि बिदा फंबाइफ्रा दा आंनि हौवाजों सानै थैनाय जाबाय आरो बे बोराइ बुरै आइ आफा मोनहाबो थैजोबबाय आरो दाख्लै बावैसो आयदों अराखासि जादोंमोन थांबाय जों बिहामजो बिखुनजो फिसाला सानैबो थांबाय आरो जों नायना फैबाय आरो जों बहुद गोबावजों थांबाय फिसाला बिहामजो मोनबाय फिसौ मोनबाय अब्लासो थांबाय आरो आं जा गोबाव जाखाबाय आरो इन्दिरा गान्धि थैनाय समावनो थैदों आंना हौवाया इन्दिरा गान्धि थैनाय समावनो थैदों बेराद गाबनाय आरो इन्दिरा गान्धि थैबा मेथाइयानो गैया रेदिय'आव खालि गाबनायल' बाजियो खालि गाबनायल' बाजियो मेथाइ होननायानो फैयाखै आरो बे समाव रेदिय'सोमोन नालाय फिसासोमोननालाय बि टि भि थिबा जेबो गैयामोन आरो गोदो बै समावनो थैदों आरो आंना हौवाया